हँ सर हम हिस्ट्रीके एकटा स्टूडेंट बाजै छी सर हमरा पता चललए कि अहाँ एहि ईलाकामे सबसँ निक हिस्ट्रीके जानकार छिऐ बिहारके बारेमे अहाँके बहुत अच्छासँ जानकारी यऽ तऽ हमरा इएह बिहारके बारेमे किछु किछु चीज जनबाके रहै तऽ सोचलहुँ अहाँकेँ फोन करी आरो ओ चीजके बारेमे जानए लेल कनी हिस्ट्रीके बारेमे बतैतिऐ हमरा बिहारके बारेमे जेना शुरू करिऔ कनिटा स्वतंत्रतासँ पहिले से आओर कनिटा बादोके स्वतंत्रताके बादोके बिहार केहन रहलै ओकरो बारेमे कनिटा बतैतिऐ

जी सर ई चीज उन्नैस सए छत्तीसमे भेल रहए हमरा जानकारी हूँ हूँ अच्छा जी सर जी सर अच्छा सर

ओकर बाद फेर अभी जेना अभीके टाइममे फेर अहाँकेँ दू हजारके ईस्वीमे झारखण्डके अलग कए देलकै बिहार हँ जी सर

हँ हँ ठीक छै सर तऽ एना करै छी हम काल्हि अहाँकेँ ई पर आबैत छी कोचिङ्ग आबै छी कोचिङ्गके टाइम तऽ पते अछि हमरा हम कोचिङ्गे आबि कऽ तखन एकर बारेमे पूरा अच्छासँ हम अहाँसँ बात करैत छी अच्छासँ किआ तऽ हमरा बहुत नीक लागल सुनैमे तऽ हम आबै छी काल्हि काल्हि भेट करए